टेकन'लजिनि थाखाय गोदोनि दिनाव हाय मबाइल गैयामोन बिदिनो नखर नखर टि भि गैयामोन दानि बायदि गामियाव सोरनाबा गंफा गाहामल' थायोमोन बिदिनो टिभि गैयै नखरफोराव गोदोनि बोराय बुरिफोरा गथ'फोरखौ ज' लानानै सल' बाथा खिन्थायो बिदिनो दानि मबाइल जुग बायदि गोदोनि दिना बिदि नङामोन जे गोबां गोबां नखरानो गोरिबमोन गोदोनि दिनाव आरो मबाइलफोरखौबो टिभिफोरखौबो मोननो थांला बायामोन बांसिन मोनानोमोन बिनि थाखायनो गोदोनि टाइमाव सिनिमा हलफोराव सिनिमा नायोमोन बिदिनो गामिफ्राव हाय फुजा मेलाफोर जायोब्ला बेफोर बायदियाव हाय थिग फरदायाव हाय बिदिनो सिनिमा देखाय फैयोमोन जाथ्रा गान आरि बिदिफोर बायदि एखथिनिया आरिफोर बायदि देखाय फैयोमोन दानि दिनाव हाय जे मबाइल जुग मबाइल बोथोर फैनायखाय गोबां नखरावनो गोबां नखरनि साफ्रोमबो सुबुङानो गावबगाव गंफा गंफा मबाइल बायनायनि गेजेरजों गोदोनि बायदि सिनिमा हलाव जेरै बायदि सिनिमा नायोमोन बे बायदि दानि जुगाव नायनायखौ नुनो मोनला गावबागाव मबाइल फनफ्रावनो गोसो बायदि नायनो हायो गोदोनि दिनाव हाय बेफोर बायदि मबाइल गैयैनि थाखाय गोबां बोराय बुरिफोरा सल'बाथा खिन्थायोमोन दानि जुगनि बायदि गावबा गाव मबाइलाव थानानै गोदो सोनानै थाला थाया गोदोनि मानसिफ्रा गावबा गाव टाइम खाथायनो थाखाय सल'बाथाफोर खिन्थानानै थायोमोन आरो गोबां गामि गामिफ्राव बिदिनो सिनिमा देखाय फैयो फरदाफोरावहाय गोदो मबाइल मबाइल गैयिनि थाखायनो बयबो सिनिमा हलाव हाय सिनिमा नायोमोन दानि जुगाव नाथाय बांसिन बेबायदि नुनो मोनला बयबो गाबागाव नखर नखर टि भि बाहाय जोब्बाय मबाइल बाहाय जोब्बाय बिनि थाखायनो दा गोबां सोलायबाय गोदोनि बायदि नंला गोदोनि जुगाव गोबां सुबुंफ्रानो गोरिबमोन नाथाय दानि जुगाव बांसिननानो धोनि जाजोब्बाय बिनि थाखायनो गोबां नखरफ्राव बयबो टि भि सेनेलफोर बाहायना टि भिफोर बाहायनानै गोबां टि भिनि गेजेरजोंबो सिनिमा नायनो हायो बिनि थाखायनो गोबां सोलायनाय फैबाय